जब घरमे कम सामान रहय छै तब चावल चढ़ाय दै छियै ओकरेमे चारि पाँच गो आलू गिराय दै छियै तऽ आलुओ सीझ जेतय भातो बनि जाइ छै तऽ माड़ पसाबयसँ पहिले आलूके निकालि लै छियै तब माड़ पसा लेलहुँ माड़ बढ़िआँसँ पसाबयके बाद भात बनेलहुँ भातके राखिके ओकरो बाद आलूके बढ़िआँसँ धोके ठण्डायके ओकरा छिलिके आलू छिलयके बाद ओकरा ठण्डाबऽ फेर बढ़िआँसँ ठण्डाबय लए दै छियै ठण्डा गेलौ तऽ ओकरा बढ़िआँसँ ओकरा बुकि देलहुँ बुकयके बाद ओकरा हलका नमक तेल कच्चा पियाज काटिके दऽ देलहुँ हँ कच्चा हरा मिरचाइ दऽ दै छियै हरा मिरचाइ दैके बाद उ चोखा बनि जाइ छै चोखा भात खायमे बढ़िआँ लागय छै खाना होयके बाद कम सामानमे ही बनय छै सबसँ बढ़िआँ सबसँ बेस्ट